जीअं त मां कंहिं कंहिं दुकान ते मां ॿारनि जे लाइ कपड़ा वठण वेई हुयमि त हुननि जो साइज़ बि बराबरि हुई ऐं कलर बि जाम सुठा जेको वर्क वग़ैरह थियलु हुयो उहो बि सुठो हुयो ऐं जेका अंदरि मैटेरियल इलास्टिक वग़ैरह बटंस वर्क थियलु उहो जाम सुठो हुयो ऐं पाण ॿार खे पाइण में बि सुठो पियो लॻे ऐं जेको बि ॾिसे पियो त उन खे चइ पियो उहे चवनि पिया त जाम सुठो आहे ऐं कपड़ो बि सॉफ़्ट हुयो मैटेरियल बि सुठो हुयो ऐं हर कोई हुन जी ॾाढी सहारा पियो करे त हाणे इन दुकान ते वरी वञण ते बि पंहिंजी दिलि थींदी ऐं मां त सभिनी खे चवंदमि त हुन दुकान तां ई वठो